औ माबामोन ना नोङो धनन्जयमोन ए फुटबल गेलेग्रामोनना ए नोंना फुटबलफोर अबावबा खेला दङ नामा

औ औ माब्लाबा नांगौमोनलै जोंनि खाथिआव खेला जाहांहां खेलायाथ' माबानि मा होनोमोनलाय बे औ क्लाबनि

हायेर जाफैगोनना जाफैया नोंथाङा जोंनो साइड बेकआव गेलेग्रा मोनब्लानो जागौमोन अ साइड बेकआव गेलेया ने जों बाजेटआ मिलायोब्ला लाबोनोसै अ बेसेथो लायो आमफ्रायलाय बाजेटआ लोगो हमहैसै होनब्ला समियाफोर अ अ जागोन दे फन हरगोन आं थांनाय जाब्लाथाय